रोज़ु ॾुकण खां पहिरीं मां वर्जिश कंदी आहियां इन जो फ़ाइदो इहो थींदो आहे मुंहिंजी नसूं खुलिजी वेंदू आहिनि चोट जो अंदेशो घटि थी वेंदो आहे ऐं ॾुकणु आसान थी वेंदो आहे अधु कलाक जे लाइ मां स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ कंदी आहियां पेरनि जी टंगुनि जी कंध जी ॿाहुनि जी पुठियूं जी वर्जिश कंदी आहियां आसान मु मु इनसां मुंहिंजो ॾुकणु आसान थी वेंदो आहे चोट जो अंदेशो बि घटि थी वेंदो आहे हा मां थकंदी बि कोन आहियां